औ साहा बिलाइ खानोथ' बहानिफ्राय बुं कासिबारि ना नों साहा बिलाइ खाफेरबाय ना साहा बिलायखौ माब्लाबा खाखांबाय ना नों खाफेरबाय जोंनावथ' ओरै हाजिरा हिसाबै दिन हाजिरा हिसाबै होआ सा बिलाइ खानायाव जोङो पार केजिसो होयो माने सेरसे हिसाबैसो होयो सेर हिसाबै बिदिनो थायसे थायसे दस फैसा थायसे बिस फैसा हायेस्ट जोङो थायसे आथोना बे जाहैबाय थायसे आधा बिदि होयो केजिआव हागोन नोङो खानो नोङो खानो खानोब्ला खाग्राथ' जोंहा बुरजा दं बुहुथ मानसि फोरबो दंखायो नों खानोब्ला मानसिबो नांखागौ नांनायआलाय नों मावनोब्ला मावनो हायो खिन्थु बेबायदि हाजिरा हिसाबै होनाय जाया नालाय नों बेसे खानो हायो एसेबां नोंहा लाभ दं नोंनि खानायनि सायाव आरो दाथ' बुहुथ बुरजा दं नों खानानै नोङो नोंनि फैसाफोरखौ दिहुननो हागोन मोजांथारै खामायनो हागोन नोङो नोंनि न'खरखौ फोथांनो हागोन नोंनिफ्रायनो आर मोनसे डकुमेन्ट नांगोन डकुमेन्ट लाबोफाबानो जाबाय आधार कार्ड डकुमेन्ट दा बे नांगोन नोंनि बेखिनि डकुमेन्ट हिसाबैहाय फोरमाय फोरमान बिलाय नांगोन नालाय बेखायनो लाबोफाबानो जाबाय आरो नों माब्लाबनो गाबोननिफ्राय नोङो फैदो गाबोन बे डकुमेन्ट माबाफोरखौ फोरमान बिलाइफोरखौ लाना फैफा जागोन ना